बायक चलयतना एक वेगळीच फील येता थोड्यांक बायक चलोवपाक आवडना थोड्यांक आवडटा म्हाका बायक चलोवपाची तितली आवड ना म्हाका ती सेफ दिसना कार चलोवपाक म्हाका खूब आवडटा बायक चलोवपाक खूब अनसेफ आसा ह्या दिसांनी कारण गाडयो खूब वाडल्या वता थंय कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसा त्या वे वेळार जाल्यार बायक चलोवपाक आनी कठीण आनी रिस्की जाता कारेन तरी लायफ जॅकेट बीन आसता बायक तशी सेफ कांय ना